योगा अभ्यास करण खां पोइ मन जी शांती ऐं शरीर जो स्वास्थ सुठो रहे थो इन में कोई शक कोन्हे मां सुबुह जो घुमंदो आहियां उन खां पो योगा अभ्यासु कंदो आहियां ऐं उन खां पोइ सनानु हलिको नाश्तो इहे सभु मुभिंजी दिनचर्या में जुड़ियलु आइन अऊं पंहिंजे असांजे जेको दैनिक जीवन आ इन में फ़र्कु इहो पवंदो आहे त घर में तनाव महिसूस न थींदो आहे कंहिं ते ग़ुसो न कंदो आहियां सामान्य खाधो खाईंदो आहियां ऐं शरीर जो स्वास्थ जेको आहे ख़ासि करे ख़ून जो दौरो सही हले थकान न थिए जंहिं ॾींहुं मां अभ्यास न कंदो आहिंयां तंहिं ॾींहुं लॻंदो आहे त काई सरीर में कमी रहिजी वई आहे थकान थी थिए मज़ो नथो अचे इए ॻाल्हियूं आहिनि इन करे इहो चई सघूं था त योगा अभ्यास सां शरीर जो स्वास्थ सुठो रहे थो मन जी शांती रहे थी इहे तमामु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके योगा अभ्यास सां जुड़ियल आहिनि जेकॾहिं असां उहो छॾे ॾींदासीं त थी सघे थो त माण्हूअ जी सामान्य माण्हूअ जी असांजी उमिर घटिजी वञे ऐं ख़ून जो दौरो घटि थिए जंहिंजे करे तमामु ॿियूं बीमारियूं जनम वठी सघनि थियूं इन करे योगा अभ्यास तमामु असांजे लाइ ज़रूरी आहे स्वास्थ जे लाए सारीरिक स्वास्थ जे लाए अऊं मानसिक स्वास्थ जे लाए इहो तमाम जरूरी आ अऊं इन जो दैनिक जीवन ते रोज़ जे रोज़ वारे जीवन ते प्रभाव पए थो इन में कोई शकु कोन्हे को